हँ पङ्कज जी बोलैत छी हँ जे हम जे अहाँके जे गाड़ी जे बुक कयने जे रही हँ जे हमराके कल जे एक्जाम जे रहलै हँ जे एक्जाम जे रद्द भऽ गेलै हँ तऽ अहाँकेँ जे हम जे एडवांस पे जे कयने रही हँ तऽ ओ हमराके जे वापस करि देबै अच्छा बैंकेमे वापस जे करि देबै अच्छा ठीक ठीक हँ जी हम एहिके लेल तऽ हम अहाँके बहुत आभारी छी जे हम अहाँके जे गाड़ी हम न उपयोग कयली आब अइसन स्थितिए चल अयलै जाहिसँ कि परीक्षे रद्द हो गेलै तऽ हम एहिमे किछु न कर सकैत छी जी जी धन्यवाद